जय झूलेलाल साईं अॼुकल्ह कलाकारनि खे असांजे देश में ज़्यादा महत्व कोनि था ॾियनि हुननि हिकु त उहे हुननि खे शिक्षा जे रूप में उहे अपूर्ण आहिनि त हुननि खे ॿाहिरि वञण में बि दिक़त थींदी आहे दिक़तुनि जो परेशानी जो सामनो करिणो पवंदो आहे ढंग सां पढ़िया लिखिया कोन्हनि त उन्हनि खे अचण वञण में दिक़तू थींदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे कला त उन्हनि जी आहे बढ़िया लेकिन उन्हनि खे हू अवसर कोनि था मिलनि कि उहे पंहिंजे कला जो प्रदर्शन करे सघनि इन करे मां पंहिंजी सरकार सां निवेदन करणु चाहियां थी की महिरबानी करे असांजे कलाकारनि खे थोरो अॻियां वधण जे लाइ कुझु मौको ॾियनि ऐं उन्हनि खे प्रोत्साहित करनि जय झूलेलाल